फोंड्या पॅन अरोमान लागला न्ही फोन हय हय हय हांव प्रवीण शिलकर उलयतां म्हाज्या एका फ्रेंडाचो आयज बड्डे आसा तुमच्या हॉटेलान एक पांच जाणा खातीर बी एवेलेबल आसतलें न्ही टेबल हय आतां कितलीं जालीं वरां आतां जालीं साडे सात पावणे आठ जायत येयलीं एक सव्वा आठ साडे आठ सुद्दां पावता आमी फक्त कितें जालां न्ही तो फ्रेंड मातसो जॉबाच्यान म्हणल्या कामाच्यान सुटला थंयच्यान येतलो तो हय हय हय पांच जाणां खातीर हय आनी तुमचो रेस्टोरंटाचो टायमींग कितें आसा हय धांक लास्ट ऑर्डर न्ही ओके ओके हय हय त्या प्रमाणें येता हांव पांच जाणां खातीर एक बूक करून दवरात टेबल हय हय मातसो लेट जालो जाल्यार तुमकां फोन करता हांव पूण एक साडे आठ पर्यंत तरी पावता हय बरें बरें बरें हय आनी कितें आयज आसतलें न्ही सगलें नुस्तें बिस्तें ओके ओके बरें बरें बरें हय येता येता साडे आठ सुद्दां येता एक टेबल बूक करून दवर हा पांच जाणा खातीर हय बरें बरें बरें हा